बोललियै भैया हम बाहरसँ आएल छी घुमैलऽ बढ़िआँ जगह कोन होएतै घुमे खातिर हूँ अच्छा ठिके छै जाए है लै हंँ बोलिए बोलिए की बात अपनेके स्वागत छै बेगूसरायमे कहाॅंसँ छियै भैया कहाॅंसँ छियै अपने बेगूसरायमे स्वागत छै ठीक बोलिए बोलिए हॅं कोन चीजसँ घुमबै बोलिए ने नहि नहि नहि अपने मेहमान छियै बोलिए ने कोन कहांँ जैसे नौलक्खा होलै ऐं ई सब चीज बहुत प्रसिद्ध चीज छिकै घुमै कऽ जगह छै कावर झील होलै ई सब बहुत प्रसिद्ध घुमैकऽ जगह होलै

ठीके छै ओहिजेसँ चलबै तब अपने बहार से ऐलियै हन तऽ अपने जहाॅं बोलबै तहाॅं जैबै अभी अच्छे ठीक नौलक्खा घुम लेबै आ बहुत प्रसिद्ध भगवान कऽ मूर्ति बहुत अच्छा छै एहिजा बहुत ठाकुर जीके मूर्ति बहुत अच्छा प्रसिद्ध जगह छै ठीक नौलक्खा घुमि लेबै सिमरिआ पूल चलि जेबै बहुत अच्छा छै हंँ हंँ देश बिदेश तक ओ चर्चा ओकर फैल रहलै हन नौलक्खा मंदिल कऽ हमर घर छै बस ओ नौलक्खा मंदिरसँ दू किलोमीटर कऽ दूरी छै जादा नहि कनी हॅं हंँ ब हँ हँ मेला लगैत छै बहुत अच्छा मेला लगैत छै दूर दूरसँ लोक देखैलऽ अबैत छै मेला कऽ

अपने एलियै आओर काबर झील छै सिमरिआ पूल होलै बहुत तरह कऽ जगह छै देखै बला हॅं गेलियै हन तऽ हॅं बढ़िआँसँ हम घुमाइ देबै अपने कऽ

जहि दिन रूकै लऽ चाहबै चाहबै हो होटलेमे रूकैलऽ होटलेमे रूक रूकबै सब बेबस्था होटलेमे रहतै ठीक छै तब अपने अइयै तब घुमैबै हम अपने कऽ ठीक ठीक ठीक